आंनि बायदिब्ला दानि जुगाव मेडियाजों माखासे गोबां खोथाफोरखौ जों खोनानो मोनो बायदि बायदि सोहोरफ्राव मा जायो मा जाया गासैखौबोनो जों ससियेल मेडियायाव बेबादि मेडियायाव खोनासंजोब खोनानो मोनजोबो नाथाय जोंनि माखासे गोथौ गोथौ गामिफ्राव माखासे जाथायफोर जायो बुहुत दुखु गोनां घथनाफोर जानाय गोथौ गोथौ बिदिनो घथना जानाय बेफोर घथनाखौ जोङो मेडिया गैयालाय जोङो मेडियायाव ससियेल मेडिफ्राव जोंनो होनो हाया मानो होनो हाया होनोबा जोंनाव एबेलेबेल ससेल मेडिया होग्रा मानसि गैया बेनि थाखाय जोंनि गामि ओनसोलफ्राव माखासे जानाय जाथायफोरनि खबरफोरखौ जों ससियेल मेडियायाव हगारनो हाया माखासे दानि गामिनि जोंनि बे गोथौ गोथौ गामियाव बुहुत रोखोम काहानि जायो उन्दैफोरनि न'खरनि संसार जालांनायाव उन्दै उनला फोरोंनायाव गथ' गथाय खांनायाव बुहुत रोखोमनि घथना जाबाय थायो बे घथनाफोरखौ जोङो ससियेल मेडियायाव होनो हाया मानो होनो हाया होनोब्ला जोंनाव ससियेल मेडियानि आंखाल जोंनो गामियाव बिदि मेडिया होग्रा मानसियानो गैया ओंखायनो जों माखासे बाथ्राफोरखौ ससियेल मेडियायाव जों खोनानो मोना नाथाय गामि एरियायाव टाउन सोहोरफ्राव गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफ्राव बिदिनो जोङो मा घथना जायो मा घथना जाया ससियेल मेडियायाव नुजोबो मेडियाफ्राव होजोबो मानसिफ्रा नाथाय जोंहासो जोंनि बे गोथौ गोथौ गामिफ्राव माखासे होननांगौ खोथा ससियेल मेडियायाव नुनांगौ खोथाखौबो जों नुवा आरो होनांगौ खोथाखौबो जों होनो हाया आरो खोनासंथाव सानोब्लाबो जों खोनानोबो मोना माखासे खोथाफोरखौ बिनि थाखाय जोङो माखासेनि बेलायाव फिसबरा जानानै जों थायो नाथाय जोंनि गथ' गथायफ्रा दाना फरायफुजोबगासिनो फरायनानै सोरबा सोरबा गथ'फ्रा जुदि बेबादि मेडियायाव ओंखारनाय मानाय खामानिफ्राव ओंखारनो हायोब्ला उनहालागै जोंनि इयुनाव जोंनि बे गामि गोथौफ्राव जानाय माखासे घथनाफोरखौ जों निस्सय ससियेल मेडियाफ्राव होनो हागोन होननानै मेडियायाव होनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो